हेलो नमस्कार सर सर में इस शहर में नया नया आया हूँ अभी मुझे लाइब्रेरी जॉइन करनी है आपकी क्या क्या व्यवस्था है आपके वहाँ जी जी और चिल्ड वाटर अलग से फीस लगेगी वह अच्छा और आलओवर लाइब्रेरी कितनी फीस है एक मंथ की आठ सौ रुपये और सीटिंग व्यवस्था कुछ अलग है ना लडकियों के अलग और लडकों के अलग वैसे अच्छा वह बुक्स मिल जएँगी आपके यहाँ पर्सनल लानी पड़ेंगी अच्छा बुक्स की व्यवस्था है और वॉसरूम वगैरह अटैच में मिल जाएगा लाइब्रेरी के अन्दर ही हाँ यह तो यह तो बढ़िया है जी कल आकर देख लूँगा वह लाइब्रेरी तो और सीट अवेलेबल तो है ना अभी कितनी सिटर लाइब्रेरी है आपकी अच्छा पचास सिटर है एक रूम है या अलग अलग रूम हैं दो अच्छा एक ही रूम है पचास सिटर व्यवस्था की हुई है अच्छा फिर तो ठीक है अब मेरा वह नाम नोट कर लेना वहाँ डायरी के अंदर और कल आकर में देख लूँगा एडमीसन करवा लूँगा ठीक है साहब ठीक